हाँ हाँ और मैं येह बोल रहीं हूँ कि हमको बाल कटाना है हेयर ट्रेविंग कराना है बाल कटाना है जैसे और जो है कि सेटिंग कराना है बाल को सेटिंग कराना है खड़ी हो चलो ठीक है देखती हूँ अभी बच्चे घर पर नहीं हैं अरे अभी टाइम निकाल हाँ बच्चे नहीं हैं घर बच्चे आ जाएँगे तब हम टाइम निकाल कर आएँगे और हो जाएगा सब ना बाल उल की सेटिंग ठीक है तो पैसा कितना लगेगा अरे अरे मैम त्रे ठीक है तो देखती हूँ अभी बच्चे नहीं हैं और कुछ कम कम पै पैसा कुछ कम करिए और हमको ट्रेमिंग करवाना है और क्योंकि बाल कटवाएँगे थ्रेडिंग करवाएँगे उसको बाल को मतलब सेटिंग कराएँगे तो पैसा तो हम्म ठीक है ठीक है तो आपकी दुकान किधर है जगदीशपुर बाज़ार अच्छा ठीक है हाँ तो और अच्छा प्रधान मान लें

ठीक है अब आएँगे तो अच्छा देखो बाल सब बाल सेटिंग अच्छी कराम करके हमको रिश्तेदारी जाना है हाँ नहीं पता चला बिगड़ जाए भी हाँ बिगड़ जाएगा तो देखेंगे सब लोग कहेंगे कि ऐसा है कहाँ बनवाएँ ठीक है अच्छा चलो मैम रखती हूँ नमस्ते